ہیلو سر آپ فاروق انٹر کالج کے ہیڈ ماسٹر صاحب بات کر رہے ہیں سر میں آپ کے کالج سے پڑھا ہوا ایک طالب علم ہوں اور اب میں بیرونی ملک تعلیم حاصل کرنے کی تیاری کر رہا ہوں سر مجھے ایک مسئلے کے تعلق سے بات کرنا ہے کہ میرا پین کاڈ بنا ہوا نہیں ہیں اور کیا میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ میں پین کاڈ کیسے اپلائی کر سکتا ہوں کیسے بنوا سکتا ہوں اچھا سر اس کے لیے مجھے کسی کیفے میں جانا پڑے گا اچھا اچھا جو سر سرکاری دستاویز یا کاغذات بناتے ہیں اچھا اچھا سر تو کیا مجھے خود آنا پڑے گا یا میں اپنے والد کے ذریعے ساری چیزیں بھجوا دوں تو کام ہو جائے گا اچھا اچھا تو کیا کیا چیزیں اس کے لیے لگیں گے سر اچھا اچھا آدھار کاڈ دو فوٹو اور سگنیچر آدھار کاڈ پر اچھا اچھا ٹھیک ہے سر تو میں یہ چیزیں کوریئر کر دیتا ہوں وہاں سے اور ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا رہنمائی کرنے کے لیے